دہلی میں زراعت کے شعبے کو لے کر اگر بات کی جائے تو یہاں جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک طرف تو خشک سالی ہے بارش بہت کم ہوتی ہے اور اگر بارش ہوتی بھی ہے تو اس کے باوجود یہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں بیماریاں اس قدر ہیں اور اس کی وجہ گندگی ہے گندگی جب ہوگی تو ظاہر ہے اس سے بیماری پیدا ہوگی اور جب بیماری پیدا ہوگی تو اور بارش نہیں ہوگی تو اس سے قحط